हम अपन बाइकपर गाड़ीपर बहुत चुनौती के सामना करने छी जेनाकि केओ व्यक्ति हम जेना कि हम जाइत रहै छी गाड़ीसँ कम स्पीडमे तऽ केओ व्यक्ति हमरा सामनेमे आगा दए कऽ स्पीड कए कऽ डरबयकेँ कोशिश करैए तऽ ओ चुनौती बुझि कऽ हमहुँ स्पीड कए कऽ ओकरा पछाड़ि दैत छियैक आओर जेना कि लए लिअ हमरा आगा तऽ किनको अगर गाड़ी स्टार्ट नहि होइत छै तऽ कहै छै जे स्टार्ट कए कऽ देखही गाड़ी चुनौती दैत छियौक तऽ ओहो सब गाड़ी जब हम स्टार्ट कए लैत छी ओहो सब प्रकारके चुनौती भेल आओर चुनौतीके बहुत ही सामना करने छी आओर अहाँ अपन हम अपन बाइकपर तऽ बहुत ही चुनौतीके सामना करने छी आओर रुटके सामना करने छी